हॅं हैल्लो डॉक्टर साहब छी हॅं कहलहुॅं से हमरा सबके तऽ मधुबनी सॅं पच्चीस किलोमीटर हमसब अन्दर छी बुझलियै हॅं हमर सबके घर अछि आओर हमरा ततेक गैस के प्रॉब्लम अछि जे हम तऽ मधुबनी एमहर सबमे देखाबै छी हमरा ठीक नहि होइया सोचै छी मधुबनी जइतहुॅं तऽ अहाँके रोडो तेहने खराब अछि

कहियो रहैया सबदिन खुजल लेकिन डॉक्टर नहि बैसैया आ अगर कहियो डॉक्टर साहब रहै छथि तऽ अहाँके कम्पोण्डर नहि रहैया कहियो कहियो कम्पोण्डर अगर रहल आ हम तऽ लेडीज छी तऽ नर्स नहि रहल आ नर्स रहल अगर तऽ कोनो जे दवाइ के चीज के काज भेल तऽ ओ हम कहत जे हमरा उपलब्धी नहि अछि

आरे बुझू जे अगर दवाइ के अहाँके स्टोरो खुजल रहैया जहिया तहिया अगर जे दवाइ लिखलैथ डॉक्टर साहब तऽ ओ अहाँके दवाइ के उपलब्धी नहि रहैया ओहिमे आ बुझू जे जखन जाइ छी अहाँ के हॉस्पिटलमे तऽ एतेक पैसैत देरी हॉस्पिटलमे बुझाइया गंध स हमर जे मोन अथि भऽ जइया एतेक गंदगी रहैया हॉस्पिटल

तऽ ई कोनो अहाँके नहि भेल हॉस्पिटलके कोनो अथि आब एना मे पब्लिक की करत से कहु